वृक्ष से लगाते हैं वृक्ष के इसको सेवा करते हैं सारी चीज करते रहते हैं जैसे बाहर भी यदि कहीं चले जाते हैं तो इसको लिए आदमी रखे हुए हैं हम सब सारा चीज इसको व्यवस्था करके ही जाते हैं आदमी इसी पर रखे हुए हैं कि ये गाछ वृक्ष देखभाल करना है सारी चीज तुमको करना है इसको इसीलिए आदमी रखे हुए हैं जैसे फल हुआ ये हुआ इसको सेवा करते हैं तो फल देता है तो फल भी लाते हैं तो इसको खाते भी हैं चारों तरफ से इसको बगीचा बनाए हुए हैं इसको हत्था करा करके इसको चारों तरफ से बहुत बढ़िया से इसको बगीचा बनाए हैं आम का पेड़ है लीची का पेड़ है जलेबी का पेड़ है सारी चीज का पेड़ है लगाए हुए हैं बहुत बढ़िया से लगता है जैसे देखने में बहुत सुंदर लगता है हम लोग का वृक्ष बहुत बढ़िया है इसको लिए हम लोग की जब मेहनत करते हैं मेहनत भी अपने भी करते हैं जब भी घर से बाहर से यदि आ जाते हैं तो फिर दोनों आदमी जाते हैं हम लोग रहते हैं इसको मेहनत करते हैं बहुत बढ़िया ऐसे चारों तरफ से बगीचा है बहुत बढ़िया देखने में लगता है जो कोई भी बाहर के आदमी आते हैं देखते हैं तो कहते हैं फलाना ठाकुर का बगीचा बहुत बढ़िया है इस बगीचा में जाना आना चाहिए देखने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं कि ये आम का गाछ कितना बढ़िया है आम जब फरता है तो इतना बढ़िया लगता है कि देखने में बाहर का भी आदमी आते हैं तब फल देखते हैं तो कहते हैं कि वाह बहुत सुंदर से ही आम का गाछ लगाया है ये लगाया हुआ आदमी जी बहुत सुंदर है जो कोई भी बाहर से भी आते हैं तो ये देखते हैं ये कहते हैं कि जो बहुत बढ़िया आम का गाछ लगाए हुए हैं जो ये आदमी भी रखे हुए हैं इसको लिए सारी चीज सारी व्यवस्था किए हुए हैं सारी चीज कर करके रखे हुए हैं इसको लिए हम लोग के लोग पानी देते हैं पानी टाइम पर पानी देते हैं पानी पटाते हैं इसको करते हैं सारी चीज करते रहते हैं सारी चीज इसको करते रहते हैं और सारी चीज इसको बनाते रहते हैं फल देता है फल भी खाते हैं सारी चीज करते हैं इसको सारी चीज करते रहते हैं